आमच्या गावांत अनेक खेळ आशिल्लें तर तेतूंत क्रिकेट फुटबॉल हॉलीबॉल तशेंच कबडी खोखो परत गड्डयांनी म्हणून खेळटालें लगोरी म्हणून खेळटालें तर लगोरी म्हणून जो खेळ आशिल्लो तो ल्हानपणांत तो म्हटल्यार एक पांच स गुलयो घेवपाच्यो एकार एक एक एक अशें दाळपाच्यो आनी पयसुल्ल्यान कोणा कोणी तो बॉल मारपाचो हेचे कडल्यान बॉल त्या बाजून गेलो तेणें मारपाचो अशें करून ती लगोरी जी आसा ती उडोवपाची आनी तो पर्यंत ती जेणे उडयली बाकीच्यांनी तें तितले भितर घुलयो हाडून लावपा प्रयत्न करपाचो आनी ला लावच्या पयली एखाद्या वेळार लायतना बॉल मारताले म्हणजे तें लावच्या पयली जर बॉल बसलो तर तो आवट अशें जाताले असो खेळ आनी आनी दुसरे म्हटल्यार खोखो म्हणून खेळटालें खोखो म्हटल्यार